ठीक है सब्ज़ी सब्ज़ी में तो हम

सब सब्ज़ी लगाते हैं भिंडी हाँ हम हम जो है ज़्यादातर हाँ हम गोबर से जो बनाते हैं एग्रोकेमिकल बोलते हैं उसको हाँ वही हाँ वही डालते हैं और दुकान से जो खरीद कर डालते हैं उससे जो है आदमी का शरीर पर हानिकार होते हैं इसलिये हाँ ये जो है हम अप अपने हाँ अपने हाथ से जो है गोबर का एग्रोकेमिकल बनाकर और उसीसे खेत का सिंचाई कर के उसमें लगाते हैं भिंडी हाँ पानी भी डालते हैं खेती में जब तक पानी नहीं डालेंगे तो फिर पानी डालते हैं पानी डालते हैं सही टाइम पर उसके पानी नहीं डालेंगे तो फिर सब्जी कैसे होगा इसलिए जो है टाइम से नहीं मार्केट तो नहीं ले जाते हैं घर पर रखते हैं घर पर हाँ हाँ घर पर ही रखते हैं वहीं से जो है व्यापारी आते हैं और यहीं से ले जाते हैं हाँ मेरे पास हाँ मेरे पास जो है ना अभी जो है गर्मी का टाइम है तो ज्यादाकर ठंडा सब्जी को जरूरत पड़ता है जैसे कि हो गया कद्दू और भिंडी उसको जो है ज्यादा सेवन किया जाता है और उतना सब्जी के लिए फ्रिज कहाँ से लाएँ सब्जी जो है उसको ऐसा जगह पर रखते हैं जो कि ताकि खराब ना हो अच्छा से रखा जाता है जहाँ कि थोड़ा हवा भी जाए और सब्ज़ी खराब ना हो हाँ थोड़ा थोड़ा जब रहता है थोड़ा सा बच जाता है तो जितना अँटता है उतना फ्रिज में रख देते हैं नहीं तो ऐसे करेट में डाल कर अच्छा से नरम जगह पर रखते हैं की खराब ना हो इससे